हेल्ल' औइ सार आंनि फिसाजोया लोमजादोंमोन टेस्ट फरिखा होनाया मोजां जाखोना जादिया आंनि फिसाजोना नामा फरिता औ

बियो लोमजादोंमोन लोमजानानै मोजां फरायनो हायाखै बियो औ औ दा न'आवनो दङ

औ मोजाङैनो दङ टिउसनखौलाय मास मोनसे लादोंमोन बे लोमजाबाय नालाय लोमजानायावहाय मोजां फरायनो हायासै बियो

औ हामबाय दा

फरायो फरायनायालाय

औ दे